हेलो जी सैंडी टूरिस्ट एंड सर्विसेस से बात हो रही है मेको बाइक रेंट करवानी थी एक महीने के लिए जी हम लोग एक ग्रुप में जा रहे हैं कॉलेज से दस जन का हम लोग को पाँच बाइक चाहिए जबलपुर से लेके मांडव तक

अच्छा तो कितना लग जाएगा पाँच से छः बाइक का एक बाइक का कि पाँचों बाइक का अच्छा अच्छा और इसमें पेट्रोल का खर्चा वो सब अपने से है कि वो ऐडेड है उसमें

ठीक आप मेरे को एक बार अच्छे से बता देंगे आपका वो सर्विस वाला ओफ़िस पड़ता कहाँ पर है ठीक ठीक तो आप मेरे को एक बार कन्फ़र्मेशन भेज दीजिए इसी नंबर पे मैं आ जाऊँगी चार तारिख को अच्छा ठीक है ठीक है मैं कल आ जाऊँगी